पूर्णियाँके जलवायु केहन अछि मौसम बहुत अन मौसम बहुत अन्हार लागै छिऐ आओर ठण्डा लागै छिऐ बहुत जे पानि पड़ै छिऐ पूर्णियाँमे जल जमाव बहुत भेल जाइ छिऐ सड़कमे गाड़ी घोड़ा बहुत जाम लागै छिऐ जल्दी बरसा नहि छुटै छिऐ दिन राति बारिश होइ छिऐ पूर्णियाँमे यहाँके परिवर्तन बहुत अजीब लागै छिऐ बारिशके मौसम अच्छा नहि लागै छिऐ पूर्णियाँमे